हलो तव्हां शेवानंद रेडीमेड वारे तां ॻाल्हायो था मूंखे पहिंजे मूंखे मुंहिंजे घोटु लाइ केजुअल में शर्टू सुठियूं खपनि ऐं पैंट तव्हां वटि अथव पहिरियों जॾहिं वठी वयींमाव थोरो फेक्ट निकितो हुयो हुन शर्ट में मूंखे न पतो हुयो न तव्हां वापिसि वठंदव त हाणे घणे घणे रेट में ऐं कीअं कीअं अथव मां तव्हांजी रेगुलर वारी कस्टमर आहियां त तव्हां ईय मूंखे ॾींदव इन रेट में अच्छा ऐं अ जींसू सुठियूं आयूं अथव मूंखे पहिंजे बाबू लाइ बि खपनि अच्छा कहिड़ी कंपनीअ जो आहे अच्छा तव्हांजा प्राइस छा आहिन एॾी महांगी असां मीडियम वारा माण्हू आहियूं एॾी महांगी न पाइ सघंदा आहियूं अॼकल्ह ॿार कंदा आहिनि असां छा जल्दी पाइन था ऐं फिटी था करे छॾनि न असां एॾी महा्गी त वठीं सघंदासीं अच्छ ऐं टी शर्टूं एल साइज जी खपे अच्छा ऐं मूंखे मुंहिंजे घोटु लाइ व्हाइट कलर जी शर्ट खपे हूअ साइड करे रखिजो त उन्हनि खे मोकलंदीसांव या मां उन्हनि सां गॾु ईंदीसांव लेकिन व्हाइट ई रखजोसि ऐं ॿिया कहिड़े कहिड़े उनजा अथव कपिड़ा गुड़िया लाइ अथव न फ्रॉकूं लांचा त न पाईंदी आहे बेल बॉटम हुजेव ट्राउजर हुजनि टॉप हुजनि विया हा व्यास लाइ गर्मी टाइप जा कपिड़ा हुजेव जीअं व्यास में पाइ सघनि अच्छा त ठीकु आहे त केॾीमहिल तव्हां फ्री रहींदव त असां अचूं अच्छा एॾी लेट

ठीकु आहे ठीक आहे पो शाम जो मिलूं था